जी नमस्ते बताइए क्या सेवा की जाए ईहा अगल बहुत है जाकेट है सूटर है सब कुछ है क्या चाहिए सब कुछ है हिना डेढ़ सौ रुपये में आएगी सूटर जाकेट भी महंगा आएगा अच्छी नहीं आएगा ढाई तीन सौ का

हाँ होम डिलिवरी के चार्जेस अलग से लगेंगे

और जाकेट वाकेट है जाकेट हज़ार बारह सौ रुपये की कम से कम बच्चों की आठ नौ सौ रुपये में पड़ेगी बच्चों की भी मिल जाएगी हाँ बच्चों के लिए गर्म टीशर्ट है जाकेट है लेगी है कुर्ती है इनर है सब कुछ है हाँ कम्बल है रज़ाई है सब है पाँच हज़ार में पाँच हज़ार का

आठ किलो

हाँ तो मिलेगा बयालीस सौ का

हाँ सौ पचास कम हो जाएंगे हाँ तो सौ पचास

यही अड़तिस सौ दे दिएगा

हाँ तो हमारा आठ किलो का है ना छः किलो का चाहिए तो छः किलो का मिल जाएगा छत्तीस सौ रुपये का मिल जाएगा छः किलो का छत्तीस सौ का मिल जाएगा जी हूम डिलिवरी होगी होम डिलेवरी रहेगी तो होम डिलेवरी के तीन सौ रुपये आपको अलग से लगेंगे

पता बता दिजिएगा अपना मोबाइल पर ऑनलाइन पता कर दिजिएगा अपना

जी जी एक कम्बल हो गया इनर विनर भी चाहिए

और कुछ प्रेस वग़ैरह भी मिल जाएंगे कै साल के बच्चे हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक वाइफ के लिए कुछ नहीं लेंगे तो अपनी वाइफ के लिए लैगी कुर्ती वग़ैरह सूटर वूटर कुछ नहीं लेंगे

वाइफ के लिए तो

सही है

ठीक है ठीक